मां लखनऊ में रहंदी आहियां ऐं असांजे इलाइक़े में काफ़ी अलॻि अलॻि खेत्र जा माण्हू बि रहंदा आहिनि ऐं ॾाढो वॾो गुरुद्वारो आहे जंहिंमें जंहिंमें गुरुग्रंथ साहिब जी काफ़ी काफ़ी इहे माण्हू ईंदा आहिनि सि सिख सिख माण्हू ॾाढा ईंदा आहिनि सिंधी पंजाबी असां सभु मिली करे गुरुअनि जा जेके जेके ॾींहं हूंदा आहिनि उहे मल्हाईंदा आहियूं लंगरु प्रशाद बराबरी सां असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उन शेवा में उन उन जॻहि ते वञणु ऐं हुते जी अरदास ऐं सभु ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे तमामु वॾे स्केल ते थींदो आहे ऐं ॾाढो सुठे नमूने सां मल्हायो वेंदो आहे गुरु जो जनम ऐं असां बि कुझु हुन में योगदान कयूं त उन पाठ साहिब जे जे करे असांखे हुन में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं जीअं भई बंगाली बि रहंदा आहिनि त बंगाली दुर्गा पूॼा कंदा आहिनि उहो वॾे स्केल ते कंदा आहिनि काफ़ी पंडाल वगग़ैरह सॼाए करे दुर्गा पूॼा कंदा आहिनि त उहा बि ॾिणु वटां हूंदी आहे जीअं जीअं गंगा गोमती नदी ते केतकी मेलो लॻंदो आहे उहे बि हिन्दुस्तानी मण्हू उते लॻाईंदा आहिनि जेके जेके छोटे स्केल खां वॾे स्केल ताईं हुते बि मेलो लॻंदो आहे त हुते बि सुठो लॻंदो आहे वञणु ऐं ॾिसी अचणु ऐं छोटी छोटी ख़रीदारी करणु तमामु सुठो लॻंदो आहे हिन तरह सां ॿिया बि कई तरह जा माण्हू आहिनि जेके कंदा रहंदा आहिनि पूॼा अर्चना छठ पूॼा हर तरह जी पूॼा थींदी आहे जंहिंमें असांखे ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे चेटीचंड जीअं असांजो ईंदो आहे सिंधियुनि जो त उन में बि ॾाढी ख़ुशी ॾाढी धूम मचंदी आहे ॾाढी जुलूस वग़ैरह ॾिसी करे ॿारनि खे बि ॾेखारंदा आहियूं उते कीअं भगवान जे रूप में केतिरा सजियल ॿार आहिनि केतिरा वॾा आहिनि उन्हनि जे बारे में ॿुधाइणु करणु ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे